जी मूं बिल्कुलु ठाही आहे मूंखे छा आहे न ट्राविलिंग करणु ॾाढो पसंदि आहे मूंखे यादि आहे के मां लास्ट टाइम केदारनाथ वई हुयमि त मां उते पंहिंजी हिकु किताब ऐं पेंसिल सभु खणी वई हुयमि त हुते छा थियो हो कि मूंखे हिकु नज़ारो मिलियो पहाड़नि जो त हुननि जो पाणी झरणनि जो वहे पियो त मूं हू ठाहियो हुयो और ॾाढी ख़ुशी मिली हुई कि मूं हुते स्केचिंग खे सभु मूंखे ॾिसनि पिया और काफ़ी विशेष चईनि पिया कि न ॾाढो सुठो तूने ठाहियो अथई कीअं ठाहियो अथई सभु पुछियुनि पिया किथां रहंदी आहे त ॾाढी ख़ुशी मिली और हिकु मौक़ो बि असां खे मिलंदो आहे कि असां किथे बि वञू त हिक बार ट्राए करूं मन में हे न रखूं कि न मूंखे न ईंदो आहे मां न करे सघंदी हुयमि बिल्कुल बि हे न सोचिणो आहे असांखे असांखे अॻिते वधिणो आहे जे मूंखे ईंदो आहे त मां कोशिश करंदी आहियां हे बि ठाहियां हीउ बि ठाहियां कोशिश कयां थी ठी ठहंदो त बि ठीकु आहे न ठहंदो थो बि ठीकु आहे मां वरी ट्राए करींदमि